आं कोण देवानंद व्हेटर आं आं आमी दोनशीं चार रुमान आसा तेन्ना आतां आमकां ब्रेकफाश्टा खातीर तुमचे कडेन कितें आसा ब्रेकफाश्टा खातीर सकाळी एज पर रेट

आं पयतां आ आं ओके ओके मेळ्ळें मेळ्ळें ओके म्हणजे तूं म्हाका आं एक प्लेट गोवन भजी कांदा भजी हय आनी ब्रेड आसता न्ही ओके ओके कितें बरें आसता पळय न्हू तें आमकां घेवन यो हे रुमान यो आमी हांगासर आसतले एक सात आठ दीस फक्त तुकाच कोल करता मागीर आमी ओके ओके ओके मागीर तुका कितेंय हय ओके गो तुमकां कितें मेळपाचें टीप दिवपाचें तें सगळें दितां मागीर आयकून आयकूनच तोंडान उदक सुटलें चल घेवन यो घेवन यो ओके चल घेवन यो आं ओके आं बरें हय